ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پہ چائے کی دوکان بہت اچھے طریقے سے چل سکتی ہے کیونکہ جب شام کا وقت ہوتا ہے چائے کی دوکانوں پر جو جو بھیڑ لگتی ہے لوگ آنا شروع کرتے ہیں تو لوگ ایک کپ چائے لیتے ہیں اور اسے چسکیوں چسکیاں چسکیاں لے لے کر کے پیتے ہیں اور ایک کپ کو چائے اور ایک کپ چائے کو پینے میں اتنیا ٹائم اور وقت لگا دیتے ہیں کہ جتنے میں ہم جتنے دیر ہم کھانا کھانے میں لگاتے ہیں تو یہاں پہ جامعہ نگر علاقے میں چائے کی دوکان کرنا بہت ہی مناسب ہوگا